खोनाबायना माने आंनो भुताननि खमला नांगौ जादोंमोन ओमफ्राय दंनासो गैया दङ आमफायो खमलाफ्राथ' मोजां गोजा जाखायो ना भुतानना आमफायो गोखै जागोनना गोदै जागोन गोदैयानो

नांगौ जादोंमोन भुताननि ओमफायो औ ओमफ्राय दामफ्रासो बेसे बेसे फाननाय जायोथाय केजियाव बिदिना औ नांगौ माबा थांनायाथ' नै समफोरनो थांनाय जागोनदां साननै बिदियावनो साननैसो बास खालामनानै साननैसोनि उनाव गोदैयानोना औ औ खोना खोनानो मोनदों भुटाननि खमलाया गोथाव गोदै जायो होननानै बेखायनो औ बेखायनो बेखायनो बेखौनो कल खालाम हरनाय जाबाय

औ लायगोन औ बेखायथ' खोनानो मोनदों खोनानो मोनदों गोथाव जायो होननानै बेखायनो जानायनो लुबैदों बेखायनो लायनो नागिरदों नै दे साननैसोनि माबायाव लायगोन साननैसोनि गेजेराव

औ दे होनब्लालाय औ औ आं कन्टेक्ट खालामगोन दे